आज से कुछ समय पहले की बात है जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने गाँव में आया तो हमने देखा कि हमारे गाँव की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी तो हमने अपने घर को सुधारने के लिए अपने घर को अच्छा बनाने के लिए एक व्यवसाय किया जिससे हम एक दुकान खोले अपने ही ज़मीन पर जो हमारे घर के जश्ट पास में ही थी जैसे जब हमने दुकान अब किया अपना जब अपना व्यवसाय इश्टाट किए तो हमारे घर के कुछ ही लोग कुछ लोगों ने इसपर ऑब्जेक्सन किया और उन्होंने कहा कि यह हमारी ज़मीन है आपकी नहीं है जबकि वह ज़मीन हमारी ही है तो को उन्होंने सोचना बिना सोचे समझे हमारे ऊपर मुक़दमा कर दिया और यह मुक़दमा हम लोग झेलते झेलते काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं जो काफी ज़्यादा परेशान हो गए जो यह मुक़दमा लगभग चार से छः छः सालों तक चला है अभी और हमारे बहुत ही ज़्यादा ख़र्चे हो चुके हैं ना तो हम व्यवसाय ही आगे बढ़ा पाए हैं और ना कुछ कर पा रहे हैं इसी वजह से मुक़दमे की वजह से ना हम कोई काम भी कर पा रहे हैं इसमें हम बहुत ही ज़्यादा उलझ चुके हैं जिससे हमारे घर वालों ने ही किया है जो हमारे घर वाले हमें जो हमारे घर वाले हमें कुछ करने करते हुए नहीं देखना चाहते और ये लोग ज़बरदस्ती हमारे ऊपर मुक़दमे और कई केस भी कर दिए हैं जिससे हम लोग कुछ कर ना पाए और हमारा बेव्यवसाय बिल्कुल ठप पड़ चुका है और हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और इसी मुक़दमे की वजह से हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं मुक़दमे बहुत ही गंदी चीज़ है जो हमारे ऊपर हो चुका है और हम अपनी ज़मीन को छोड़ने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा आं परेशान हो चुके हैं ज़मीन भी नहीं छोड़ना चाहते ज़मीन हमारी है और मुक़दमा भी फालतू में किया गया है कोर्ट कचेहरी के चक्कर लगाते लगाते हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और यह सिलसिला आज से नहीं चार पाँच सालों से चल रहा है और पता नहीं कितने सालों तक चलेगा क्या यह इसे देखते हुए क्या हम अपनी ज़मीन को छोड़ दें क्या हम मुक़दमा झेलते रहें ऐसे कई सालों तक क्या यह मुक़दमा अभी बंद हो सकता है क्या हम परेशानी से बाहर निकल सकते हैं और अपने व्यवसाय अपने गाँव में अपने शहर में कर सकते हैं या नहीं हमारी ज़मीन को छुड़वाने के लिए और प्रशासनिक भी कई प्रकार के हम लोगों ने दावे पेश किए जो कि हमारा कोई नहीं सुनता है और मुक़दमे की वजह से यहाँ पर कोई भी आता भी नहीं और हम लोग कुछ कर भी नहीं पा रहें आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं जिसको देखते हुए हमारे घर के लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और हम भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और आए दिन हमें कचेहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं एक दिन दो दिन तीन दिन तक हम ऐसे ही मतलब आते जाते रहते हैं और ऐसे यह कारनामा लगभग चार से पाँच साल से चल रहा है अब जैसे जैसे हमारे घर के लोग बहुत ही समझते हैं कि उन्होंने बहुत ही अच्छा किया है हमारे साथ और और इस ज़मीन को छुड़वाने के लिए हम बहुत ही ज़्यादा भरसक कोशिश कर रहे हैं कि मुक़दमा ख़ारिज हो जाए या मुक़दमा रद्द हो जाए जिससे हमारी ज़मीन हमें मिल सके लेकिन कुछ लोग उसमें हाथ लगाए हुए हैं कि हम लोग से पार ना पाएँ और उसी में उलझे हुए पड़े रहें ताकि हम अपने व्यवसाय और अपने काम को आगे ना बढ़ा सकें और लोग उसमें अपने अपने कारनामे दिखा रहे हैं